क'क्राझारावथ' बिदिनो रासबंसिबो दं ओमफ्राय बिदिनो सावथाल दं बिदिनो उरां दं ओमफ्राय बिदिनो एसामिस दं ओमफ्राय बर'फोर दं गाननाय जोमनायफ्राथ' दाना मालाय हारसाफ्रा सारि गानो ओमफ्राय बिदिनो सुरिदार गानो ओमफ्राय जोंना बर'फ्रा बिदिनो बर'ना द'खना गानो ओमफ्राय सोरबा मालाय बिदिनो थाखा फैसा गोनांफ्रा बिदिनो सुरिदार लंपेन्ट गानलाबायो आरो जोंहाथ' गाननो मोनखाया नालाय गाननो लुबैबाबो माजों बायना गाननो बायनानै गाननोआनो हाखाया नालाय बिदिनो एखनब्ला बर'जों सावथालजों दावराव जालाबायो बेबो दावराव जालाबाय थाया बिदिनो गोबावजों बिदिनो दस बोसोर बिस बोसोरनि उनावसो दावराव जालाबायो दसेल' नांलाय खमलायफ्रालाय बिदिनोसै दसेनो नांलायनाय दसेनो खमलायनाय नांलायबाय थाखायाबो सावथालजों बर'जोंबाबो बिदिनो हाथायसालिफ्रावबो बिदिनो गासिबो लोगो मोनजोबो नालाय बो जोंथ' मालायनि हारिनि माबाखौ भासाखौथ' बारा रोंजोबा ओरैनो थ'थ' थाथा एखनब्ला रोंलाबायो रायलायलाबायो हाजोबा नालाय बिदिनो एफा एनै रोंनायफोरखौ बिदिनो रायलायलाबायबाय होनो रायलायदावाबाबो रोङानालाय रायलायलाबायो बिदिनो एफा एनैफोरखौ रायलायलाबायो आरो रायलायनायथ' बुरजाखौथ' रोंखाया बांगालखौबोथ' बिदिनो फंफा फंनैल' रोंखायो रोंखाया जाय गोरोङा गोरों बिबो जोंहा बारा भासाखौनो रोंखाया आरो रोंनायालाय बिदिनो बर' नालाय बर' बिदिनो एखमब्ला हारसाफोरखौ एसे रायलायलाबायबाय उरांफोरखौ एसे रायलायलाबायबाय हानायफोरखौ नेपालिखौथ' रों बिदिनो नेपालिफोरखौबो ओंखाम ओंख्रि सोंलाबायनायखौ रोङो बिदिनो माबालाबायो आरो रायलायलाबायो बिदिनो बुरजाखौथ' रोंखाया ना बिदिनो थ' थ' था था थ' थ' था था रायलायलाबायो जोंहा जों बर' नालाय बर'खौ रायलायगोन होननानै थायो रोंखाथारा नालाय जोङो ओंखायनो बिदिनो रोंनायखौ रायलायो रोङिखौ थायो एखनब्ला उलथां फालथां मा ओंख्रि मा मा ओंख्रि सङा माया होननायफोरखौ बिदिनो हारसा भासाफोरखौ बिदिनो रायलायलाबायो आरो जों दस्रा हारिजोंबो बिदिनो बारा बुरजाखौथ' रोङा बहायथो रोङिखौलाय रायलायनो ओरैनो जों बर'फोरखौनो रायलायलाबायो आरो बिसोरबो मालाय जोंनि बर'खौनो आजां गाजां रोंसिनबावोसो जों रोंबावासो हारसाखौनो मालाय मालाय हारिया बांसिन रोंबावोसो बर' बर' भासाखौ जों बर'आ जों जाम्बि जाम्बायालाय बहा रोंनो बाल बिदिनो सोरबा सोरबा मालाय रोङोबो मालाय बिदिनो जोंहा रोङा आरो